जय झूलेलाल मां लास्ट टाइम ॾियारीअ खां पहिरीं हिकु कुर्ती वरिती हुई ऑनलाइन कुर्ती घुराई हुई एक्चुअली मां एमज़ोन तां पर कुर्ती ॾाढी सुठी हुई मूंखे ॾाढो कलर वणियो हिन करे मां ऑडर करे छॾियो मूंखे कुर्ती आई हुतां खां पर मूंखे ॿांहुनि वटां ॾाढी सोड़ी हुई त मूंखे रिटर्न करनी पई पर हुननि वरी ॿी मोकिले ॾिनी उहा कुर्ती ॾाढी सुठी आई पाए करे ॾिठमि कम्फटेबल बि हुई कलर मुंहिंजे वणंदड़ु हुयो मूंखे राणी कलर वणंदो आहे ॾाढो सुठो उहो ॾियारीअ ते पातमि सभिनी तारीफ़ कई केॾी सुठी कुर्ती मस्तु कुर्ती वरिती अथईं ॾाढी सुठी कुर्ती हुई पर जेॾीमहिल हूअ कुर्ती मां धोतमि त अॻियां खां त सॼी मुंहिंजी कुर्ती सुसी वई हाणे कुर्ती पाइणु जहिड़ी ई न रही आहे छो त सॼी सुसी वई रंग बि फिटी पियो ॾाढो हुनजो हाणे बिल्कुलु ई हुन मां मज़ो कीअं निकिरी वियो आहे हाणे हिकु धोप मां अहिड़ो मज़ो निकिरी वियो आहे जो सोची वरितो त वरी कॾहिं ऑनलाइन न वठंदमि हाणे जेॾीमहिल बि खपंदी हूंदी पाण बज़ार वञी चैक करे पाए ॾिसी पोइ ई वठी ईंदमि जय झूलेलाल